हमर मैथिली शब्दके सबसँ प्रिय वाक्यांश तऽ ई यऽ जे जय जय भैरवी असुर भयाउनि पशुपति भामिनि माया एहि दुआरे जे दू कारण यऽ पहिल कारण तऽ ई सबसँ जे भगवतीके स्तुति छी आओर दोसर ई वाक्यांश जखन हमरा सभकेँ ओहिठाम कोनो भी शुभ माङ्गलीक काज होइत छै तऽ अहि वाक्यांशसँ शुरु कयल जाइत छै एहि दुआरे ई हमरा सबके ओहिठाम सबसँ बेसी प्रिय छै आओर हमरो सबसँ अधिक प्रिय लागैए जे मैथिलीकेँ ई सबसँ माता भगवतीके जे छै से एहिमे महा मायाके जे छै से हुनकर स्वरुपके जे छै से वर्णन कयल गेल अछि जाहि माध्यमसँ भक्त भगवतीकेँ कहै छै हे माता जे अहाँकेँ चरणसँ हमर मोन कखनो नहि हटैए एहि तरहकेँ स्तुति कयल गेलै हँ अहि तरहकेँ वन्दना कयल गेलै हँ जे अहाँके चरणमे हमर मोन जे छै से हमेशा जे छै से लागल रहै आओर हमरा जे छै से अपन मैथिली भाषापर बहुत गर्व यऽ आओर जाहि मिथिलाधाममे जे छै लक्ष्मीनाथ गोसाई जीकेँ जन्म भेल आओर बहुत एहन महापुरुष जे से यऽ तिनकर जन्म भेल हँ एहि भूमि परमे जे छै से हमर जन्म भेल हँ अपना आपकेँ हम बहुत जे छै से गर्व महसूस करै छी